मूंखे सिंधी ॻाइण जो शौक़ु आहे उहो मां झूलेलाल मंदर में अची करे ई पंहिंजो करे पाईंदी आहियां हिते हर महीने में चंडु थींदो आहे या चालीहो थींदो आहे ॿियां बि टेऊंराम चालीसा वग़ैरह थींदा आहिनि त अची करे असां उते ॻाईंदा आहियूं ऐं पंहिंजो टाइम स्पैंड कंदा आहियूं इहो ई असां पंहिंजो ॻाइण जो जेको असांजो शौक़ु आहे उहा असां हिते ईअं पूरो कंदा आहियूं